کیا سر ہم لوگ جو راستے سے جا جاتے تھے تو ایک گھنٹے میں پہنچ جاتے تھے آج تو راستے کی تعمیر ہو رہی ہے تو آج اپنا راستہ تو بند رہے گا آج جو نئے راستے سے جانا ہے تو ہم لوگوں کو کتنا وقت لگے گا ہاں اور جو راستے سے جانا ہے تو اس کی آپ کو معلومات ہے ہم لوگ کو کتنا وقت لگ سکتا ہے اور جو راستے سے جاتا ہے وہ کیسا راستے ہیں جو راستے سے جانا ہے وہ بہت خراب تو نہیں ہے کیونکہ مجھ کو وقت سے پہلے پہنچنا ہے کیا دوسرا اور کوئی راستہ ہے شارٹ کٹ راستہ یا اور تم کو کوئی معلومات مجھ کو آج آفس جلد پہنچنا تھا کیونکہ گھر پر واپس جلدی جانا ہے